आं दाख्लि कक्राझाराव थांनाय गारिनि ड्रायभारा आंखौ मोजाङैनो मोजां बेब'हार खालामनानै लानानै थांदों लोगोसे हाख'र हाला फोरखौबो दानखे दुनखे सालायनानै आंखौ लांदों आरो गारिनि सिङावबो माबा माबि गोबां बस्थु राय मोजां बाथ्रा रायलायलांदों बे लोगोसे फैफिननायावबो मोजां मोजाङैनो आंखौ न सिम दोनफैफिनदों बेनिखायनो आं बै ड्रायभार खौ साबायखर बावो